गाम मे लोक बहुते रास ग्रामीण खेल खेलाइत अछि जे ओकरा लेल सब तरहे एगो अलग भूमिका निभाबै छै जेना गाम मे अधिकतर किसान रहै छथि आओर किसान जखन अपना खेत सँ आबि कऽ थाकल ठेहियाल नहा धो कऽ बैठे छथि तऽ हुनका किछु खेल खेलनाइ बहुत जरुरी बुझाइ छनि जेना सबहक साथ ताश खेलाइ छथि हमरा सब तऽ पर्व त्यौहार मे सेहो खेल के जोड़ि दै छियै जेना कोजगरा आ दीपावली मे हमसब पचीसी खेलाइ छी मुदा अखन किछु दिन सँ गामो सबमे जे विदेशी खेल सब छै से खूब नीक जकाँ खेलय लागल अछि नीक खिलाड़ी सब सेहो निकलि रहल छथि एहिसँ आओर महत्वपूर्ण छै जे एहि प्रतिभा के निखारल जाय आओर ई बहुत महत्वपूर्ण छै जे कोनो खेल एगो शरीरक लेल एगो आदमी के लेल स्वास्थके लेल कते महत्वपूर्ण छै से अगर अहाँ खेलबै तऽ अपने पता चलि जायत एगो व्यक्ति के बहुत नीक स्वस्थ राखि सकै छै सिर्फ आओर सिर्फ एगो खेल तैं खेलबाके चाही खेल कोनो व्यक्ति के जीवन मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै